पंखामे सभ चीज बहुत बढ़िआँ छै लेकिन ओकर रङ्ग हमरा पसन्द नहि आइलि रङ्ग जे छै ओ देखिके हमरा होइए जे बेकार ओ पंखा किनलहुँ